सजाने दी गल्ल कित्ती जा जां डेकोरट करने दी घार दी ते बिल्कुल कीत्ते गेदा पैह्लां दिक्खो पराने टैम च पैह्लें ते सारें कोला पैह्लें दिक्खे जा ता घर सारे कच्चे होंदे हे मिट्टी दे मकान होंदे हे ते घार गी सजाने दा कम्म ते होंदा गै छोटे छोटे होंदे हे अस मम्मी डैडी कन्नै अस मम्मी लगेदे होंदे हे कोई मिट्टी लादे कुस गोहेआ थप्पा दे कुछ ना कुछ उस तरहां दा करा दे ते अस बी कन्नै लगदे हे छोटे छोटे हे क्योंकि पता ते होंदा नेईं हा केई चीजां दा बिना कुछ गल्ल बात दे लग्गी जंदे हे गोहेआ फेरानें च मिट्टी चकाने च फिर उ'दे बाद अगर सफेदी अज्जकल दिक्खो सफेदी चली दी ऐ लेकिन पैह्लें ओह् दिक्खेआ जा पैह्लां ओह् सफेदी ते होई दी उसी पोचा जन कुछ आखदे हे उदे कन्नै सजांदे हे कलर करदे हे अलग अलग पूरे डिजाइन इ'यां कंदां होन चाहे फर्श होऐ चाहे घार दियां दीवारां होन पराने टैम कुल्लियां होंदियां हियां कक्खें दी कुल्ली होंदी ही ते उस टैम इ'नें चीजें कन्नै पेंटिंग कित्ती जंदी ही ते इ'दे इलावा होर घरा गी सजाने दी गल्ल किती जा ते बड़ा टैम हत्थै कन्नै बुनी दियां हत्थें कन्नै बुनी दियां लड़ियां होंदियां हियां लम्मियां जान उ'दे च कलीप जन छोटे छोटे ओह् होंदियां हियां ओह् प्लास्टिक ओह् दे बिच्च परोइयै उसी लम्बी लम्बी लड़ियां परोया जंदा हा जियां केह् आखेआ जा उ'नेंगी उन ते ओह् सारियां चीजां सजाई दियां ने असें नेईं केह् सजाई दियां ने घार ते बिल्कुल सजाए दे घरें दे हत्थें कन्नै बनेदे आर्ट एण्ड कराफ्ट हत्थें कन्नै गै सारियां चीजां चलदियां इ'यां मशीनां ते पैह्ले ऐ नेहियां जदूं हून अदूं सारा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ चेंज होई गे दा ते हून ते दिक्खो सब किश बने बनाए दा लभदा ऐ हून ते ना तुसेंगी करने दी मेह्नत जरूरत बजारू लेआओ ते टंगी देओ सब किश घर मकान पक्के बनेदे ते इस तरहां कन्नै पुराने टैम च ते ऐ हा जदूं बचपन दा दौर हा दिक्खेआ जा तां दस पंदरां साल तक में ऐ हा अदूं तां में सब किश दिक्खेआ सब मिट्टी दा घर सब कुछ अपना हत्थ कन्नै करना मिट्टी लानी होर सब कुछ इक तरहां कन्नै दिक्खेआ जा ते सारियें दियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां हियां ओह् हत्थें कन्नै गै कित्ती जंदियां हियां चाहे मिट्टी लाने दा कम्म होए चाहे सफेदी करने दा कम्म होऐ चाहे पेंटिंग करने दा कम्म होए चाहे कलर करने दा रंग बरंगे कलर करने दा कन्नै घर गी सजाना घरा दे बाह्रली साइड कुछ डिजाइन बनाने कोई आकृतियां बनानियां कुछ ना कुछ पेंटिंग कित्ती जंदी ही कुछ ना कुछ पेंट कोई चाहे कोई देवी देवता बनाने होन जां कुछ ना कुछ ते सब हत्थें कन्नै कित्ता जंदा होर असें बी इ'दे कन्नै कन्नै जियां जियां बड्डे बड्डे होंदे गे जमाना बदलदा गेआ इस तरहां दियां चीजां ते हून दिक्खो हून लुप्त होई एह्दियां चीजां लेकिन जि'न्ना बी दिक्खेआ अपने टैम च में बिल्कुल कित्ते दा कम्म हून पक्के मकान एह् चीजां करने दी जरूरत ऐ नीं